डेलिभारि बयआ मोजांखौनो लाबोदों गुदुं गुदुं जिनिसफ्राबो अखा बोथोर गाज्रिब्लाबो जिनिसा मोजाङैनो सफैदों गरमैनो जानायाबो गोथाव टेस्टि मोनदों आं गासिखौबो